हेलौ औ हेलौ आङो नोंसिनि दखानाव ओरैनो नै खाथिजों फैनायखाय कपि लोंलांनोसै होन्नानै हाब हाबलांदोंमोन आङो कपि मोनगोन्ना आं नै नोंसिनि दरखं मोखाङावनो दं कपि मोनसे आमफ्राय जाग्रा मोनसे होदो जों जाग्राया ओरैनो मा मा दं बिसकिदखौनो होबानो जागोन आंनो नै मोनबायानो आं दा बिनानावा बेव रेस्टुरेन्ट खुलिनाया ओरैनो बेसे गोबाव जाखो औ उम ओरैनो आङो नै खाथिनिनो राङा फानिनि आमफ्राय ओरैनो आङो नोंसिनिखि बेरायनो फैनायलाय साब कपिखौनो इसे लोंलांसै नामा होन्नानै सान्दों ओरैनो बिजनेसआथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो ना औ औऔ दे औऔऔ औऔ औऔ मोजाङानो